गाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है मुझे अब सबका तो मुझे नहीं पता बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं गाना सुनती हूँ गाना के बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे हिंदी गाना भी होता है भोजपुरी गाने भी होते हैं मैथिली गाने होते हैं शादी ब्याह उपनेन की गाने भी होते हैं मतलब बहुत सारे गाने होते हैं राष्ट्रीय गीत भी होती है और मुझे गाना अरिजीत सिंह की और उदित नारायण का बहुत पसंद है और फीमेल में मुझे अलका याग्निक लता मंगेशकर जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हिंदी गाने बहुत अच्छे गाते हैं और फिर गाने सब सिंगर अच्छे गाते हैं बट सुनने की क्वालिटी गाना गाने का तरीका ये सब सबका अलग अलग होता है इसीलिए गाना सब को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं गाने बहुत सारे गाने भी होते हैं बहुत सारे लय भी होते है बहुत सारे गाने का तर्क वितर्क भी होता है मतलब कह सकते हैं कि गाना बहुत प्रकार के होते हैं